ہاں ایک جگہ ہے جو مطلب جگہ ہے جہاں ہم لوگ کو زیادہ من لگتا ہے اور ہم لوگ چھٹی میں جاتے ہیں اور بچے بھی چھٹی میں جاتے ہیں اور ہم لوگ جاتے تھے وہ نانی کا گاؤں نانی کا گاؤں جانے میں سن کے ہی بہت خوشی ہوتی ہے اور وہاں جانے کے بعد ایک الگ ہی مزہ آتا ہے اور وہاں جو ہوتی ہے نانی نانا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے میں اور جو نانا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی میں بہت مزہ آتا ہے نانی کا گاؤں مطلب نانی کے گاؤں جب بھی جاتے ہیں چھٹیوں میں جاتے ہیں اور وہاں بہت مزے کرتے ہیں اور امی بھی امی اور کو بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ زیادہ وہاں زیادہ دن رہ سکے اور نانی کے گاؤں میں بہت مزہ آتا ہے اور وہاں ہم اپنے مطلب اور اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں وہاں کا نام سن کے ہی تو چھٹیاں جب بھی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہیں جانے کا سوچیں یا نہ سوچیں لیکن نانی کے گھر تو جانے کا سوچتے ہی ہیں اور نام سے ہی خوشیاں خوشی محسوس ہونے لگتی ہے اور ہم لوگ چھٹی میں اکثر نانی کے گھر تو جاتے ہی ہیں چاہے کہیں جائیں یا نہ جائیں لیکن نانی کے گھر جانا ہے